हॅं बोली ने तब कोनसा चप्पल कोन रङ्गके चप्पल बच्चाके कि सियनकाके कि बूढ़के अनलियै हम चप्पल लैक छै तऽ दोकान पर चैलि अयबै तब चप्पल दए देब ठीक ठीक बढ़िए दाममे निकालबै अयबै तब ने कम बेस होइ जेतै बढ़िआँ क्वैलिटीके लेबै तऽ बढ़िए ने दाम हेतै जइसन चीज रहतै ओइसन दाम लगाए देब ठीक ठीक छै दाम घटि जेतै दाम घटि जेतै दोकान पर आउ चप्पलके दाम छै जइसन क्वैलिटीके होतै दू सए छै अढ़ाइ सए छै दोकान पर अयबहो तऽ कम बेस तऽ हॅं तऽ दोकान पर अयबहो तऽ कम बेस होइ जइतै हॅं ठीक छै चैलि अयबै चैलि अयबै अयबै ने तऽ दू सए छै तऽ तहन लागि जयतै डेढ़ सए हॅं डेढ़ सए तकमे होइ जेतै हॅं

तऽ ओकर ने दाम हो आठ नम्मर या छओ नम्मर हॅं एहिबेर अयबहो तऽ होइ जइतै कम बेस तीन सए छै तऽ अढ़ाइ सए लगाइ देबै हॅं तब चैलि अहिए जखने तोरा छुट्टी मिलौ तखने चैलि अहिए आबऽ तब चल तऽ निकाइल कऽ रखै छियौ हॅं ता निकाइलि कऽ राखबौ ठीक ठीक छै सभ क्वालिटीके चप्पल छै अइबहो तऽ हँ सभ चप्पल होइ जइतौ दोकान पर अइबहो तब नऽ कम बेस जे तऽ तखन करबै